جی پہلے کے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے اور وہ بھی بیل گاڑی سے سفر کرتے تھے اور آج کے زمانے میں سفر لوگ کئی طریقے سے کرتے ہیں کوئی فلائٹ سے سفر سفر کرتے ہیں کوئی گاڑیوں سے سفر کرتے ہیں اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو ٹرین سے سفر کرتے ہیں اور ٹرین میں ہمیں جلدی سیٹ نہیں مل پاتی اور بھی کئی ساری دقتیں ہیں اور کئی اسٹیشن ایسے ہیں جہاں دن کے ہمیں چوبیسوں گھنٹہ ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے ٹرینوں میں ہمیشہ وہاں اس طرح کی معاملات پیش آتے رہتے ہیں کہ ہمیں سیٹ نہیں ملی ہم نے ٹکٹ لی تھی پھر بھی ہمیں جنرل میں ایسی حالات آتے رہتے ہیں